अमेरिका इक ऐसी जगह् घूमने फिरने आह्ली उत्थें दिक्खने आह्ली ऐ उत्थें बड़ा अच्छा लगदा बिल्डिंगां ना किश्तियां व्यू ऐ घूमने मज़ा दुबई बी ऐसी चीज़ ऐ मज़ा आंदा दिक्खने गी फिरने घूमने गी अच्छी जगह् कि बन्दा फिरे घूमै दिक्खै अच्छा लगदा तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे लाके दिक्खने मिलदे न कि असेंगी अच्छा लगदा अमेरिका किश्तियां न बिल्डिंगां न बड़ा बड़ा अच्छा लगदा घूमना फिरना किश्तियां फिरना अपनै बिल्डिंगां दिक्खना घूमना फिरना गड्डियें च बड़े बड़े लाके च अच्छा लगदा फिरने ई घूमने गी दूबई होई गेआ अमेरिका होई गेआ अच्छी जगह् न कि अस फिरचै घूमचै बाह्रें देशें जाचै अच्छा लगदा असेंगी केईं ऐसी ऐसी चीज़ां होंदियां दिक्खने कारण बड़ा अच्छा लगदा ऐ जेह्की नेईं दिक्खी दियां होंदियां बाह्र देशै दिया कंट्री दी एह होंदियां कि असें अच्छा लगदा दिक्खने कारण होंदा कि असें ई अच्छा लगदा फिरने घूमने आह्ला केईं दोस्ती होंदी बंदे दी बाह्र जाने फिरने गी घूमने कन्नै ते स्टेट दे बाह्र कंट्री दे पता लगदा ते बन्दा अगर जा नी फिरै नी घूमै नी ते ओह्दे बारै पता बी नी लगदा ऐ कि भई असेंगी पता लग्गै कि अस फिर सकचै कि नेईं ते दूबई अमेरिका होई गेआ अच्छी जगह् घूमने फिरने आह्ली ते बड़े बड़े लाके ऐसे व्यूज होंदे कि बन्दे जे नेईं दिक्खे दे होंदे अच्छी जगह् होंदी घूमने फिरने आह्ली बन्दा जा फिरै अच्छा लगदा ते ओह्दा बाद असेंगी बाह्र कोला बड़ा बाह्र बड़ी अच्छी जगह् होंदी फिरने घूमने आह्ली बन्दा जा घरै टाइम छुड़ियै त्रोड़ियै बाह्र देशै जा असेंई अच्छा लगदा कोई ऐसी ऐसियां जगह् बी होंदियां जिसी बन्दे गी दिक्खियै बी नेईं होंदियां दिक्खने दे कराण पंछान करना अच्छा लगना कुसै ने दोस्ती करना जां कोई बी चीज़ ऐ असेंगी बड़ा अच्छा लगदा जेह्के बाह्र स्टेट दियां कंट्रियां बन्दे गी अच्छा लग्गी जंदा फिरना घूमना जाना पंछान करना बड़ी बड़ी लग्जरी कार बिच्च बैठना जां कम्म करना फिरना घूमना जो बन्दे गी अच्छा लगदा बाह्र कंट्री दे बारे च पता लगदी कि भई एह् बाह्र कंट्री दा एह् नजारा कि अपना मज़ा औंदा इंजाय बन्दा करदा लाइफ दे बारै दिखदा फिरदा पूरा बन्दे गी बाह्र देशै दी कंट्री दा पता लगदा क्योंकि हर बन्दा साढ़ा जेह्का देश दे हर बन्दे न कि जाना चाहिदे बाह्र कंट्री च फिरना चाहिदा जिन्निया बी बाह्र कंट्रियां न जान फिरन बन्दे अच्छा लगदा कि भई पता लगदी बाह्र कंट्रियें दे बाह्र कि साढ़ै एह्दे कंट्री च इन्नी इन्नी लाके व्यूज न फिरने दा मज़ा बी ऐ कि बन्दा जा जित्थें बी जा अपने बाह्र बाह्र देशें गी बड़ा अच्छा लगदा कि असेंगी बड़ा कि चंगा लगदा कि बाह्र जित्थें बी जा कोई जां जियां हून दुबई लाका इत्थें लोक जंदे केईं पैसा कमाने गी केईं घूमने फिरने गी केईं उस लाके दा मज़ा दिक्खने गी केईं नजारा दिक्खने गी दुबई इक ऐसी चीज़ ऐ हर हर अच्छी कोला अच्छी इत्थें बिल्डिंगां बंदा दिक्खी सकदा कि ओह्दे दमाक लाइयै बिजनेस बी खोह्ल्ली सकदा कि भई इत्थें बिजनेस अच्छा चली सकदा उत्थें असेंई इन्ना डालर दा इन्ना फायदा कि ते इन्ने पैसे असेंई इन्ने बचदे न कि इन्ना प्रॉफिट इन्ना फायदा ऐ अस दुबई तां केईं जंदे केईं फिरने गी घूमने जाई सकदे असेंगी बाह्र देशें दा कंट्री दा पता चलदा जेह्ड़े बेचारे नेईं गेदे होन ते अस उनेंगी केह् पता घरै दा पैर पुट्टना पौंदा जाना पौंदा बड़ी अच्छी अच्छी जगह् लगदी ऐ मेरे आक्खने दा मतलब इक तुसें गी एह् ऐ कि बड़ी चीज़ां ऐसियां होंदियां कि बन्दा घरा जाने कारण हर बन्दे गी पता लग्गी जन्दा कि साढ़ै देश बिच्च ऐसा चीज़ ऐ कि अस घूमचै फिरचै जाचै बड़ा असेंगी चंगा लगदा क्योंकि केईं ऐसियां चीज़ा होंदियां जो बन्दा दिक्खने सुनने दे कारण पूरा समझी जंदा समझना दा कारण कि हून बड़े बड़े देश दी कंट्री कोई ऐसी कोला ऐसी कैन्ठ कोला कैन्ठ ऐ जेह्दे बन्दा पूरा नालेज होई जन्दा घूमने फिरने अच्छा लगदा कि असें इत्थें जाना एह्दे कोला बी कोई अच्छा होऐ प्रोजैक्ट कोई किश बी चीज़ होऐ बन्दे गी कोंप्रिमाइज़ असेंगी औंदी स्हेई लगदा साढ़ा जिंदगी दा कोई बी सिस्टम होंदा असेंगी उत्थें अपना जाने कारण स्हेई लगदा चंगा लगदा लाइफ दे बारे च जाना चाहिदा मेरी इ'यै आक्खने दी गल्ल ऐ सारे बन्दे भई घूमने फिरने गी बाह्र देशें जान ते बड़ा अच्छा लगदा बड़ी स्हेई जगह् ते असेंगी ते ज्यादा कोला ज्यादा चंगा लगदा